अ'ऊं तुसेंगी अज्ज स्वीमिंग दे बारै च सनान लग्गेआं कि स्वीमिंग जि'यां तुस स्वीमिंग गी मतलब स्वीमिंग स्वी स्वीमिंग करदे जेल्लै अपने आप गी मतलब सेफ कि'यां रक्खी सकदे होर ओह्दे बारे च तुसेंगी अ'ऊं थोह्ड़ा बहुत सनान लग्गेआं कि जिन्ना मिगी पता ऐ होर तुस बी उसी गी मतलब सारे गी बढ़ाएओ गी अग्गैं अपने अग्गैं पिच्छें जेह्के ओह्के उ'नें स्वीमिंग बारै नेईं पता होगा उ'नेंगी सनाएयो जि'यां कि तुसेंगी सनाना लग्गेआ पैह्ले बोच इ'यै होंदा कि एह्दी स्वीमिंग जेह्की होंदी एह्दी मतलब पूरी इक मतलब इ'यां थ्होंदी ड्रेस सूट जेहा थ्होंदा पूरे स्हाबै दा ओह्दे कन्नै मतलब सारा किश होंदा ओह्दे बिच्च जि'यां होई गेआ कि कन्नें गी सेफ रक्खने आस्तै होई गेआ जि'यां कि थुआढ़े मुहैं अंदरै पानी नी जा ओह्दे आस्तै सेफ रक्खने आस्तै होई गेआ थुआढ़े नक्क कन्न मतलब हर किश तुस सेफ रक्खी सकने होर पैरे गी जेह्का होंदा पैरे दी लाने आह्ला इक तैरन आह्ला ओह् बी होंदा ओह्दे बिच्च होर जि'यां कि तुसेंगी सनाह्गा जि'यां तुस मतलब अगर जि'यां तुस तौही उप्परै उठी गे तां तौही पर तुसें अगर मतलब तुसेंगी थुआढ़ा मूड़ करी गेआ कि असें मतलब स्वीमिंग करनी तां तुसें उस मौके केह् करना तुसेंगी अ'ऊं सनाना कि जेह्की ओह् होंदी थुआढ़ी ड्रेस बगैरा होंदी ओह् तुसें अपनै कन्नै रक्खनी अगर तुसें इनेंगी अगर मतलब तुसें अगर स्वीमिंग करना गै होऐ इयां मतलब करनी नी ऐसे जगह उप्पर अगर इयां मूड़ करी गेआ तां ओह् करना कि स्वीमिंग जेह्का होंदा उस ड्रेस बगैरा ओह् सारा किश अपने कन्नै रक्खना होर जि'यां तुसें पानी बिच्चे पौना सारे किश लाई'र पौना एह्दे आस्तै एह् होना कि अस अपने आप गी मतलब सेफ रक्खी सकदे होर जेह्की स्हाड़े जेह्कीअग्गें पिच्छे जेह्ड़े मतलब बन्दे होंदे जि'यां कि म्हल्ले होई गे जि'यां कि कुदै बी होई ऐ स्कूलै जार दोस्त होई गे उ'नेंगी बी मतलब कि इ'यै आक्खना कि तुसें अगर मतलब सेव सेफ सेफ रौह्ना तुसें केह् करना कि उ'ऐ ड्रेस लेई लैनी होर पानियै बिच्चे पौना होवे तां उस ड्रेस गी लाई'र पौना एह्दे मतलब अज्जकल तुसें एह् बी दिक्खेआ स्वीमिंग जि'यां मतलब बड़े सारे होऐ दे कि बड़े सारे बन्दे स्वीमिंग करदे मौके मरी गे ओह् कि'यां मरी गे कि केह् होंदा कि बन्दे एह्दा किश रखदे नी कि अस किश बन्दे होंदे कि नेईं असें महाराज इ'यां ने पेई जाना पानियै बिच्च होर इ'यां ने पेई दे होर अपनी जेह्की होंदी जान ओह् मतलब मरी दे ओह् होर अ'ऊं तुसेंगी इ'यै आखदा कि अगर तुसें अगर मतलब स्वीमिंग करनी ऐ तां मतलब अपने कन्नै जेह्का होंदा मतलब स्वीमिंग कन्नै तैरने आह्ला ओह् मतलब ओह् सारा समान रक्खा करो होर तां गै तुस अपने जेह्का होंदा कि अपने आप गी बी सेफ रक्खी सको होर जेह्के अग्गें पिच्छें म्हल्ले दे बन्दे होंदे ते उ'नेंगी उ'नेंगी बी तुस ज्यादा ज्यादा एह् करने दी कोशिश करनी जेह्के स्हाड़े अग्गें पिच्छें बन्दे होंदे उ'नेंगी बी इ'यै आक्खना कि तुस एह् मतलब ड्रेस बगैरा सारा किश यूज करो होर अपने आप गी तुस सेफ रक्खो वैसे इ'यै अ'ऊं तुसेंगी आक्खना चाह्न्नां कि एह्दे कि जि'यां होंदा अज्जकल के बड़े बड़े सारे बंदे इ'यै स्वीमिंग स्वीमिंग दी बजह कन्नै मरे दे किश कोई कुदै डुब्बी गेआ कोई स्वीमिंग करदे डुब्बी गेआ कोई तौही बिच्च होई गेआ कोई कुदै होई गेआ एह्दे जेह्का होंदा कि एह् अग्गें नेई बधै होर एह्दे आस्तै एह् सिर्फ इक्कै एह्दा ओह् ऐ सोल्युशन ऐ के एह् सोल्युशन एह्दा एह् ऐ कि तुस स्वीमिंग आस्तै जे किश होंदा ओह्दे बारै च तुस सारे यूज करो होर स्वीमिंग स्वीमिंग करो होर मतलब अपने आप गी सेफ रक्खो